जग विकसीत जावप खूब बरें

पूण कांय गोश्टी ज्यो आसा ते विकसीत देशा बद्दल ज्यो आमी विचार करता तातूंत भितर आतां डिजीटल पेमॅंट म्हणजे ताका एक वेगळें नांव दिल्लें आसा सरकारान आतां आमी डिजीटल पेमॅंट घेता आमचे बॅंकेंत वचपाचें त्रास वाचतात कित्याक डिपोसीट हें सगळें आमी ऑनलायन पेमॅंटाचेर मागयता तातूंत खूब बरें म्हणजे कांय गोश्टी ज्यो आसता तें खूब बरें आसा कारण कशें आसा की डिजीटल पेमॅंट घेतल्या उपरांत तुमकां मेन म्हणचे बॅंकेचे लायनी चुकल्यो बॅंकेन तुका लायनीन उबें रावपाची गरज ना परत ते चॅक सायन कर रे ते दी रे ह्यो गजालींची गरज ना आतां कशें जालें कोणें तुका सांगलें म्हाका पयशे धाड तूं गुगल पेमॅंट करूंक शकता पेटीएम करूंक शकता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तूं बऱ्या भशेन सगळ्यांक धाडूंक शकता पूण ह्या सगळ्या गोश्टी भितर खूब गोश्टी अश्यो आसा की ताचें फ्रॉड जाता तुमचे जे पासवर्ड जे आसात ते फक्त चार डिजीटाचे पासवर्ड आसता आनी हे चार डिजीटांचे पासवर्ड जे आसा ते केन्नाय क्रॅक करपाक कोणूय शकता त्या खातीर जेन्ना डिजीटल पेमॅंटाचेर तुमी वतात डिजीटल पेमॅंट जसोच बरें आसा तशे तेतूंत भितर खूब वायट गोश्टी आसात म्हाज्याच फ्रेंडाचे कितलेशेच पयशे ह्या डिजीटल पेमॅंटा खातीर गेल्ले आसात आनी ते तेका परत मेळुना कारण ताची चूक आशिल्ली अशें फुडे फुडें जें इन्क्वायरी ऑफिसर आशिल्ले ते म्हणपाक लागले पूण शेवटी कशें आसा डिजीटल पेमॅंट बरें आसा तितलें तितून वायटूय बी आसा दुसरी गोश्ट आशिल्ली की विकसीत जग म्हटलें की मशिनरी आयल्यो कितलेश्याच फॅक्ट्री भितर जे मनीस काम करताले त्या जाग्यार मशिनरी काम करपाक लागली मशिनरीन काम फास्ट जाता नितळ जाता सगळें बरें आसा पण मशिनरी जें काम करता तातूंत आपलेंपण आपुलकी ह्यो गोश्टी आसना मशिनरी फक्त काम करीत वता पात्रांव जो आसा तेका फायदो आसा मशिनरी घेतल्या खातीर पूण हातूंत विशय असो जाता की जे कामगार काम करताले आयज ते देशोधडीक लागल्यात कारण तेंचीं कामां गेल्यांत आमी पयले च्या घेताले च्याच्या दुकानार वताले कॉफीच्या दुकानार वताले थंय दोग तीग जाण काम करताले ते दोग तीग जाण जेन्ना काम करताले ते दोग तीग जाण आपले पोटा खातीर काम करून थंय आपले उदर निर्वाह करताले पूण आयज त्याच बाबतींत च्याचें मशीन आयलां कॉफीचें मशीन आयलां आनी ह्या सगळ्या भितर जे दोग जाण आपल्या आख्ख्या कुटुंबाक सांबाळटाले ते पूर्ण दोगूय आयज बेकार जावन पडल्यात त्या खातीर मशिनरी बऱ्यो तितल्यो वायट आतां आयज काल हे सगळ्यो ज्यो गोश्टी चलता हे सगळ्यो गोश्टी चलता इन्टर्नेटाचेर फोर जी आशिल्लें थ्री जी आशिल्लें फोर जी जालें फोर जी उपरांत आतां फायव जी जालें

विशय असो जितके इन्टर्नेटाची स्पीड वाडटा तितलेंच मनशाच्या आयुश्यांतले प्रोब्लेम वाडपाक लागल्यात कित्याक आयज काल कितलीशीच फेमिलीज कितलींशीच लग्नां किवा कितलींशीच भुरगीं ह्या इन्टर्नेट आनी ह्या इन्टर्नेटाच्या वापरा खातीर खूब पाड जाल्लीं आसा पयलीं इतले बलात्कार किंवा पयली इतले खून आनी ह्यो चोरयो ह्यो जायनाशिल्ल्यो आयज काल इन्टर्नेट आसल्या कारणान चोरयो कश्यो करपाच्यो तेचें एपूच नवीन आयिल्लें आसा तुमी युट्यूबाचेर गेल्यार तुमी युट्यूबाचेर तुमकां कसली गोश्ट मेळना अशें ना सगळें मेळटा पूण त्यो खंयच्यो गोश्टी कश्यो घेवप आपूण आपल्याचेर निर्भर आसता त्या खातीर विकसीत जावप हें खूब बरें पूण विकसीत जाताना आपले भितर आपूण खरोच बाबा विकसीत जाला कांय ह्या गोश्टी फाटल्यान आपून कितलो फाटी पडला हें पळोवप खूब म्हत्वाचें आसा विकसीत देश तर विकसीत जायत वता डिजीटल पेमॅंट जालो मशिनरीज जाले आतां इन्टर्नेटूय जालें आनी खूब गोश्टी आसा ज्यो येत रावतल्यो पूण ते ते जेन्ना येतात तेन्ना आपुणूय कितलो तेंचे बरोबर फ्रेंडली रावप कितलो तेचो तेचे वापर आपूण कितलो करप हो शेवटीं आपल्याचेर निर्भर आसा आनी तो आपणेन करपाक जाय